औ औ माब्ला औ ओमफ्राय जोंनि जोंथ' जायगाफ्रा माथो बांद्राय इसिबां जेबो जाथ'आखै गारिफ्राबो बारा मोनलाया ओमफ्राय लामाफ्राबो दाबो बांद्राय डेभेलप जाथआखै ओमफ्राय बेफोर आरोखि औ फैनायालाय फैजागोन नों फैनानै बेंथल मोनोब्ला आंनाव फन खालामब्लानो जाबाय आं नोंखौ लांफैनो फैगोन आरोखि औ ए जायगाफ्राथ' बारा जेबो जायाखै फैजागोन फैजानाया जायगा बेरायनोलाय माथो प्रब्लेमथ' बिदि गैया खालि बे गारि लामा बेफोरनि बाखि अबावबा मोजां अबावबा गाज्रि जायगा जायगा बेफोरनो आरोखि गारिफ्राबो बिदिनो अबावबा मोनो अबावबा मोननो थांलाया बेफोरनो आरोखि

फैजायो बोथोरफ्राथ' दा सान्दुं दुंगासिनो दं फैजायो आरोखि अखा हाथ'आखै औ एसे गरमानो औ फैजागोन नों फैयोब्ला आंनाव कल खालामब्लानो जाबाय आं नोंखौ लायगोन औ जेब्ला सौफैयो होनब्ला कल खालामदो होनब्ला आं लांफैनोसै आरोखि औ बेंथल औ बेंथलनिफ्राय नोंखौ लायनोसै आं बेंथल सिम फैब्लानो जाबाय आरोखि नों लामाफ्रा जायगा जायगा एथ'ग्राब मोजां जायाखै आरोखि महायबा महायबा बिदिनो सफा सनै बिदिनो मोजां जालाबायबाय दे फैब्ला कल खालामब्लानो जाबाय औ दे